جی میرے بہت سارے پسندیدہ مصنف ہیں لیکن ان میں سب سے پسندیدہ مصنف پروفیسر اخترالواسع صاحب ہیں پروفیسر اخترالواسع صاحب نے بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں بہت ساری کتابیں لکھی ہیں کچھ کتابوں کے نام ذکر ہیں شنیدہ و دیدہ روشنی کا سفر مستشرقین اور انگریزی تراجم فقہ اسلامی یہ جب بھی کوئی کتاب لکھتے ہیں تو اس میں الفاظ کا جو انتخاب کرتے ہیں وہ بہترین الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں اور اس کو بہترین انداز میں پروتے ہیں بہترین انداز میں لکھتے ہیں تاکہ پڑھنے والا بور نہ ہو اور اس کو مزہ آئے زیادہ سے زیادہ مزہ آئے پڑھنے میں